हॅलो म्हाका कांय खाणाची ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली तुमच्या कडेन चीज सँडवीच आसा म्हाका धा चीज सँडवीच जाय आशिल्लें तशेंच पिझ्झा मेळपाक शकतलें बरें आसा तर धा पिझ्झा जाय आशिल्लें पिझ्झाक बरें टॉपींग करात आनी बरेंच चीज घालात आनी सँडविचाक टॉमेटो प्युरी मातशी चड घालात चेटणी मातशी तिखट आसपाक जाय हांव व्हरपाक रोखडेंच येतां